मध्य प्रदेश में दो दो डिस्ट्रिक्ट कि बात करना चाहूँगा जो जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नाम सुनने को आता है पहला तो है इंदौर उसे एक स्वच्छ स्वच्छ सिटी का एबौड दिया गया है कि क्योंकि वह सबसे ज़्यादा पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्वच्छ और साफ वाली जो जगह है वो इंदौर को माना ज़ाता है ये एबौड उसको को लगातार छः या सात बार दिया गया है क्योंकि आम तौर पे अगर देखा जाए शहरों पे पे तो गंदगी आपको सड़क के आसपास यह देखी जाती कहीं ना कहीं लेकिन इंदौर ऐसा ऐसा शहर है जहाँ पर हमने इस प्रक्रिया पे बहुत ज़्यादा काम किया है कि वह अपने अपने शहर को सबसे ज़्यादा स्वच्छ और सबसे ज़्यादा साफ शहर बताएंगे अगर दूसरे कि बात करूँ तो नरसिंहपुर पुर जैसा शहर जहाँ जहाँ पर पहले एक गाँव गाँव कहा जाता था उसको आज वो एक शहर है कहा जाता और उस शहर में बहुत सारे स्थापित मन मंदिर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं मंदिर है जैसे नरसिंहपुर मंदिर एक वहाँ पे मंदिर है जो अभी अभी भी बहुत पहले साठ साल पुराना मंदिर है जो मदद कर रहा है वो वहाँ पे पे जहाँ पर अभी काम चल रहा है और वो मदद उस उस जगह कि वजह से वहाँ पर अभी डैम बनने का काम और बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं ताकी वो और बड़ा सके वो अपने शहर को वो नरसिंहपुर एक ऐसी जगह है जहाँ पहले कुछ भी नहीं सिर्फ ज़मीन ज़मीन थी और कुछ नहीं लोग भी उतने कुछ खास अनुभवी या उतना कुछ ज्ञान था नहीं उनके पास लेकिन उसनें अपनी मेहनत से अपने आपको इतना बढ़ा लिया है कि वो एक शहर में काउंट हो हो के वहाँ पे बहुत सारी नई नई चीज़ें और बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें भी है जो आपको अभी ऐसे बड़े बड़े शहरों में जैसे भोपाल या इंदौर या जबलपुर में ना देखने मिले वो वहाँ पे देखने मिल सकती हैं आपको